हेलो हम बड़ खुश भेलहुॅं अहाँकेँ ड्राइवर से अहाँ जे ड्राइवर भेजलहुॅं से बाद नीक रहय किया तऽ हम सब बाल बच्चा लए कऽ सुपौल गेल छलहुॅं घुमय लए ओहिठाम ककरो एक रति जर्किंग नहि लागल बहुत स्थिर से ओ गाड़ी चलेलक से हम बड खुश भेलहुॅं ओहि ड्राइवरके हमरा कहियो अगर मौका लागत तऽ हमरा वएह ड्राइवर अहाँ भेज देब हम बड ओहि ड्राइवरके धन्यवाद दै छिअनि किया तऽ ओ वड नीकसॅं चलेलक कनिको एक रति जर्किंग नहि लागल बाल बच्चा सब आराम से ओहि गाड़ी पर आयल लइयो गेल आ लेनहो आयल ओहिठामसे बच्चा सबके बड नीक से बच्चा सबके संभाइल कऽ लए गेलहुॅं कतउ जर्किंग नहि लागल ओहि ड्राइवरके हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छिअनि